हैलो हम जे अखन हालेम प्रोडक्ट मंगेलहुँ हँ बहुत नीक आयल हँ शबहुत नीक क्वॉलिटी भी अछि रङ्ग भी बड नीक आयल हँ टिकाऊ अछि देखियोमे नीक लगैया रङ्ग भी बड सुंदर अछि गुण गुणवत्ता भी ओकर नीक अछि